हैलो मीं इक किराये उप्पर कार चाहिदी ऐ में हिमाचल जा ना आं अपनी फैमली कन्नै ते मीं एह् दस्सो कि पर किलोमीटर किन्ना तुस चार्ज करदे ओ किन्नै पैसे लग्गने पर किलोमीटर ते में मीं दो तिन्न दिन आस्तै चाहिदी तिन्न दिन आस्तै मीं कार चाहिदी ऐ ते शिमला में जाना ऐ ते मेरे कन्नै घर आह्ले बी होने न ते तुस मीं एह् दस्सो कि तुं'दी कार जेह्ड़ी ऐ इस्सी तुस किन्ना पैसा लैंदे ओह् पर किलोमीटर किन्ना चार्ज करदे ओ रोड ट्रिप आस्तै